जोंनि आबादफोरखौ जोङो मावनानै मोजाङै जानो थाखाय जोङो बायदिसिना मुलि बाहायो जेरै जोङो फाथो आबाद मावबा जों फाथोनि थाखाय फाथो बिफांफोरखौ मोजां जानो थाखाय जोङो मोसौनि हासार जेरै गोबोर मैसोनि हासार एबा बोरमा खि हासार बेफोरखौ जों बाहायो आरो बिजोंनो लोगोसे खायसे इउरिया आरो बिपि बायदिसिना मुंनि हासारफोरखौबो बाहायो जायनि थाखाय आबादफ्रा बिफांफ्रा मोजां जायो मोजाङै देरो सोमखोर समायना जायो आरो बिजोंनो लोगोसे आबादाव जुदि आबादफोरखौ एम्फौ जायोबा जों एम्फौनि थाखायबो मुलि बाहायो जेरै असथात इउरिया आरो बायदि बायदि मुलिफोरखौ जों बाहायो जायनि थाखाय जों गावनि आबाद मावनायखौ जों मोजां जाजानो लुबैयो मानोना होमबा आबाद मावग्राया जेब्लायबो गावनि मुलाम्फा एबा आबादनि सायाव जोथोन बेखौ लाखिनांगौ मानोना होमबा जोङो आबादफोरखौ मावनानै जोङो माखासे नांगौथि जोंनो बिफोरखौ जों गासिबो सुफुंनो हायो आरो जेरै दैलांनि जोङो माय माव आबाद मावो बे मायनि सायावबो जोङो माय बिफांफोरखौ मोजां खालायनो हाब्रुवाव एबा हालौनाय समाव जोङो हासार बाहायो जेरै जोङो लकेल हासार बुङोबा गोबोरखि मैसो खि बोरमा खि बायदिसिना जों बिफोरखौ बाहायनो हायो अब्ला दुब्लियाव माय फोथाराव मायखौ गायोबा माया थाबनो सोमखां सोमखाङो आरो जायनि थाखाय माय फिथायफ्राबो मोजां मोनो आरो एबा माय फिथाइफ्राव जुदि एम्फौ जायोबा बे माय फिथाइफोरनि थाखाय जोङो बे एम्फौखौ जागा होनो थाखाय एबा एम्फौफ्रा माय फिथाइ एबा माय बिफांखौ जायैनि थाखाय जोङो अस्थात इउरिया बायदिसिना बायदिसिना मुलिफोरखौ जों बाहायो जायनि थाखाय जों माय फिथाइखौ जों मोजां मोनजानो लुबैयो मानोना होमबा आबाद मावबा जों एफा ताखा फैसा गारनानैसो जों आबाद मावबाय आरो बे आबादखौ जों मोजां मोनाबा जोंनि ताखा फैसा खस्थ' खालायनाया जेब्बो मुलाम्फा थाया बिनि थाखाय जोङो बे मुलिफोरखौ बाहायनांगौबो जायो मानोना होमबा माय आबाद मावोबा जों जों बिजोंनो बोसोरसेनि बांसिनानो फुराखौनो जों जानांगौ होनजायो मानोना होमबा जायनि नखराव सुबुङा बांसिन बिसोरो बोसोरसेनि आबाद मावनायजों बे बोसोर बारजासे एबा बोसोर फुरायजासे बिसोर आबादखौ मावनानै जानांखागोन मानोना होमबा जों आबादआरि जों बायनानै जाया जों लकेल माइरंसो जायो बिनि थाखायनो जोङो माय आबादफोरखौ मावबा जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ आरो बिजोंनो लोगोसे माय गायखांनायनि उनाव माया साबस्रांदोंना साबस्राङाखै जों बिखौबो जोथोन लानानै मुलिफोरखौ नायनानै बाहायनांगौ आरो बिजोंनो लोगोसे मायाव हाग्रा जादोंबा बे मायनि हाग्राफोरखौबो जों फुख्ल'नानै होनांगौ बे मायनि हाग्राफोरखौ जुदि माय आबादखौनो बुरजा मावदोंबा बे माय हाग्राफोरनि आबाद फोरखौ जोङो हारसिङै फुनो हाया बिनि थाखाय जोङो खामला लानांगौ जायो जायनि थाखाय जों ताखा गारनांगौ जायो आरो बे थाखाफोरखौनो जों बे मायफोरखौ मोजाङै मोजां बुरजा जायोबा जाहाथे जों बेखौ एसे फाननानै जोंनि नखरनि नांगौफोरखौ जों बिजों सुफुंनो हानायबायदि आरो बिजोंनो लोगोसे जोङो सिबिं आबाद मावो सिबिं आबादा गोरान बेखौ दैयाव फुवा एबा गाया बिखौ गोरानैनो सारो आरो जों बिनि सायावबो जोङो सिबिंफोरखौ खुयोबा एसे गेसेङै खुयनांगौ मानोना होमबा सिबिङा अब्ला मोजां जायो आरो बिजोंनो लोगोसे सिबिंफ्रावबो जुदि हाग्रा जायो अब्ला बे हाग्राफोरखौ जों दांनानै होनांगौ फुख्ल'नानै होनांगौ जाहाथे सिबिङा मोजां जानाय बायदि आरो बिजोंनो लोगोसे सिबिंफ्राव जुदि एम्फौ जायोबा बे एम्फौ फोरनि थाखायबो जों मुलि बाहायनांगौ मानोना होनबा सिबिङा जों जेरै मोजाङै मावदों जोंनि थांखि लानायबायदि जों बिखौ मोजाङै मोननाय बायदि आरो बिजों लोगोसे जों मावो बेसर बेसरा जाबाय मेसेंनि आबाद जाय बेसरखौ जों मावनानै जाय बसरजों जों लकेल थाव गोथां जों लकेल थाव फेरेदनानै जानो हायो बेसरखौ मावदोंबा बेसराबो गोरान आबाद बिखौ मावदोंबाबो बिनि सायाव जोङो जोथोन लानांगौ बेसरा माबायदि जादोंना जायाखै फिथाइफ्रा गोदोंना गोआखै बिखौ जों खेल लानांगौ आरो बेसरा जेला बेगरा खुयखांनायनि उनाव बिफाङा रज'यो जेला बिफाङा जायो बिनि उनाव बियो एसे दै मोननागौ अखा जाहाथे फिथाइया मोजां गोनाय बायदि आरो बिखौ जों बोथोराव जेला बेसरा मोनो अब्ला जों बिखौ फुनानै बिखौ लामस्रोनानै बिखौ जों मोसौजों मारा होनानै बिखौ आरो फिन लामबावनानै जों स्र' स्र' खालायनानै जों बाजाराव फाननो हायो जायनि फलाव बेफारिफ्रा बिखौ बायनानै लाङो आरो जोङो बेसरखौ फान्नाय समाव बेसेन गोबांनि फाननो हाबा जोंना साबसिन मुलाम्फा जायो मानोना होमबा बेसर मावनाय समावबो माखासे हाग्रा दांग्रा जों फुनांगौ जायो जोथोन लानांगौ जायो खस्थ' खालायनांगौ जायो आरो बे हाग्रा दांग्रा फुंनायनि सायाव जों खामला लायोबा खामलाफोरनो जों संनानै खावनानै जाहोनांगौ जायो खस्थ' खालायनांगौ जायो बिनि थाखायनो जों बे आबादफोरखौ मावोबा जेब्लायबो बिफोरखौ जोथोनै लानांगौ जाहाथे बिसिनि फिथाइफोरखौ जों मोजाङो मोजां मोनफिननाय बायदि